क्लिनिक पल्स शैम्पू किनली हँ तऽ अच्छा नहि रहलक हँ लगेलिए तऽ केश उश झड़ि गेल हँ बाल उल पूरा अथी हो गेलक हँ तऽ ओ शैम्पू छोड़िके डभ शैम्पू लेली हँ तऽ शैम्पू बहुत अच्छा लगलक हँ लगैली तऽ बाल भी मजबूत होलक हँ आओर घना भी होलक हँ थी सिलिक भी होलक हँ शैम्पू बहुत अच्छा छै क्लिनिक पल्स किनलिए तऽ ओ अच्छा नहि पूरा हमर केश अथी हो गेलक झड़िके गिरके अथी हो गेलक हँ